हमारे घर में शादी पड़ा था हमारे लड़के का तो बहुत आदमी बहुत परिवार जुटे हुए थे घर का परिवार जुटे थे बहन भाई थे ननद थे और चाची माँ नानी नाना मामा सब थे बहुत अच्छा लग रहा था धूम धड़ाका था उसी में सब परिवार मिल के फोटो खिंचाया हम लोग वो फोटो अब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि एक समय में हम लोग कितने परिवार थे और फोटो खिंचवाए थे देखिए आपका हमारा फोटो कितना सुंदर लग रहा कितना बेहतरीन लग रहा है और ऐसे हम लोग घूमने भी गए थे एक धर पार्टी में गए तो वहाँ भी बढ़िया फोटो वोटो घिंचवाएँ अब बढ़िया देखें फोटो घिंचवाकर कि फैमिली कितना भारी है कितना वो है परिवार है बेटा बहू नाथ बिटिया लड़का सब हैं उसी में बढ़िया अपना देख रहे हैं सुन रहे हैं आ फोटो खींचा रहे हैं खूब मज़े ले रहे हैं अच्छे लग रहे हैं वो फोटो यादगार होता है कि बाद में समय जीए या मरें जीते रहेंगे तो देखेंगे मर जायेंगे तो परिवार वाले ने और अब देखेंगे फोटो अच्छा लगता है वो पुरानी सब तिथि में परिवार में देखते रहते हैं